हलो हा रमेश भाई अड़े तोखे छा छा खपे तूं पासपोट घुरायो आहे पासपोट जे लाइ कुझु घुरायो न मूं खां छा छा खपेई तोखे अच्छा हिकु त आधार काड हिक ड्राइविंग लाइसेंस ऐं हिकु पासपोट जी कापी बि खपे मूं वटि मूं वटि त आहे पासपोट पासपोट जी कापी मोकिलाए अच्छा ऐं मुंहिंजे त इअं काॻर बि पिया आहिनि डिजी बैंक में बि आहे चयो त हुन में कढी मोकल ऑनलाइन मोकिलाए या काॻरु ठाहे मोकिलाए जीअं चयो ऐं बर्थ सर्टिफ़िकेट बि आहे हा उहो बि आहे आहे आहे हा ॾिया थो बर्थ सर्टिफ़िकेट बि मोकलियां थो कॾहिं ताईं खपे तोखे अञा ॿ ॾींहं आहिनि नी हां जेसीं ताईं मां वरी ऑनलाइन मोकिले छॾंदोमांइ ॿियो छा राति जो ऑनलाइन कराए छॾींदोमांइ तोखे मां भई हिकु बर्थ सर्टिफ़िकेट थियो हिक पासपोट थियो हिकु आधार थियो हिक ड्राइविंग लाइसेंस थियो भई चारि पंज शयूं खपनि नी ॿियों कुझु त न खपेई नी ॾिसी वठि पुछी वठि हिकु वारी ॿियो कोई खपेई त न बसि इहे ई आहिनि चारि शयूं ठीकु आहे ठीकु आहे राति जो मोकिले छॾींदोमांइ मां हा डिजी बैंक में आहे मां हुन मां कढी करे मोकिले छॾींदोमांइ ठीकु आहे